हा दक्षिण दिल्ली में हुअं त घणेई मशहूरु स्थान आहिनि एतिहासिक स्थल बि आहिनि हाणे जीअं सफदरजंग टोंब थियो हिमायूं टोंब थियो ऐं मंदिर घणेई आहिनि छात्तरपुर मंदिर आहे कालका मंदिर आहे असां सिंधीयुनि जा मशहूरु मंदर आहिनि संत कवरराम मंदिर आहे झूलेलाल मंदिर त हर कॉलोणी में आहिनि कालका जी में आहे मालवय नगर में आहे नेहरू नगर में आहे ऐं हिननि जी विशेषताऊं छा ॿुधायांव हिनमें प्रोग्राम थींदा रहंदा आहिनि असीं सभु शिरकत कंदा आहियूं सभु प्रोग्राम ॾिसंदा आहियूं ऐं हुनजो आनंद वठंदा आहियूं